दिवसा माजी काही तरी लिहित जावे अशें समर्थ रामदास स्वामीन सांगलां तें हांव मानतां दर दिसा कितें तरी बरयता तातूंत थोडे बरें आसता थोडें वायट आसता थोडें वाचपा सारकें आसा अशें बरयता बरयता बरें बरोवप जाता बरो लेखक हो बरो वाचक आसूंक जाय तो ताच्या लिखाणाचो पयलो वाचक आपलें लिखाण वाचून तें ताणें सुदारपाक जाय हें हांव मानतां बरयलें की तें रोखडें छापपाक धाडपाक जायना कांय तेपान तें परत वाचूंक जाय मागीर तातूंत बरो बरो बदल करूं येता दुसऱ्याचेर ओगीच टिका करपाक जायना खरें तें खरें आनी वायट तें वायट केदोय व्हडलो मनीस आसूं ताणें चूक केल्या जाल्यार ती चूक हें हांवें मान्य करपाक जाय